हेलौ औ दे

ए आंनावथ' मेरला दङ लांफैनो हागोन दे नोंनो जेसेबां नाखि नांगौ एसेबां नाखि मोनगोन दे आजिखालि ए गयफोरा मेरला गायनाय जायो नालाय जेरावबो गायो नालाय दा बयबो गामियारिफोरा बागान खालामनो थाखाय गावनि फिउसारनि माबाखौ खालामनो थाखाय गय बिफांफोरा इसेबाबो सहाय होयो नालाय बेखायनो बइबो गायो बेखायनो मेरला फुलि दङ आंनावहाय मोननो हागोन दे बेसेबां नांगोन नों लांफैनो हागोन हागोन दे गायनो गय फुलिनि दामाथ' दा फांसेयाव गिदिर गिदिर थारोबा एखस' थाखा आरो खासियाफोरखौ एखस' थाखा लायो ओमफ्राय ओरैनो नरमेलि गायनायफोरखौ इदिनो साथि सुदथुर फनसास थाखा बेफोरबायदिनि मोननो हायो आरो बेबायदिनो बे बिनि बेसेबां खम माने बेनि खमावथ' मोनखानाय नोङा नोङो फनसास थाखानि खमावनो जानाय नङा आरो माने जेरावबो नांगौ नालाय दा थोलाय लायासो बेफोर बादि गय बिफांफोरा बेखायनो बेफोर बायदि आरो इसिबां खमायनो हानाय नङा आङो फनसास थाखासोयाव माबानो हागोन आरो हरनो हागोन दे नोंनोहाय ओमफ्राय नोङो बेसे बुरजा लांगोन अ' दे जागोन नोङो लांफैयोबा आं हरनो हागोन दे ओमफ्रायो खासियानि दामा बारा जागोन ओमफ्रायो बियो नेवसियाया इसे खम जागोन आरो फनसास थाखायाव मोनगोन बेखौ ओमफ्राय खासियाखौबा आं नोंनो आसि थाखानि खम हरनो हानाय नङा आरोखि नोङो बेखौहाय नोंनि बे गायग्रा हाजिरा फोरनि माबानि थाखायहाय जेन'बा बिसोर गायग्राफोरा मिथि खागौ नालाय बेखौ बेसेबां गुवार स्फेस दोननानै गायो बेफोरबायदिखौ बिसोरो माबानानै सिगाङाव हालेवग्रोदो हालेव खांनायनि उनावहाय नोङो हाखर जावनानै अलरेदि दोनखादो बेनि उनावहाय नोङो गायदो आरो बेसोर नोंनि गायग्रा माबाफ्रा नोंखौहाय माबाखा बिसोरो गायनो गोरोंखा नालाय नों फुलिखौ लानानै थांबानो बिसोर गायगोन आरो बेबायदिनो अ' दे लांफैनो हागोन दे नों माब्ला सोलाबो होनबानो लांफैबानो जाबाय दे औ दे